ककरो लेल हम कविता लिखने छी लेकिन ओकरा नीक लागलै कि नहि हम सुना रहल छी मैथिली कि कहिऔ

करी तहि रहिते ओ अङ्ग अहाँके गान अछि हमर विदेहके संस्कृति ई नीक मागम तत्वके विविधा सँस्कार हमर ई छीनि सकैत कि देश काल विप्लव महान कती गोल गलसी कालके ई देखल जनक ई शक्ति धाम कि कालकूट कऽ सकत हमर जाधरि सीते नीत अहाँके धिआन भऽ गेल हमर एतबाटा कविता अबैत तऽ लिखने रही आब ई सही अइ कि नहि ओकरा देबै ओकरबाद पता चलत एहि आत्मविश्वाससँ अनुप्राप्ति भऽ हम लगभग मैथिलीके ई कविता लिखने छी